हांवें चित्रां काडपाक ल्हान पिरायेचेर सान सुरवात केली हांव स सात वर्साचो आशिल्लो तेन्ना हांवें सुरवात केली सुरवेक हांवें फक्त कागदाचेर पेन्सील आनी क्रेयॉन्स घेवन जस्ट रेगाट्यो मारतालो पूण थोड्या दिसान मागीर हांव प्राण्याचे आकार मागीर मनशाचें चित्र बी काडपाक लागलो म्हाका चित्रकलाच्या आ चित्रकला आवडपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका म्हज्यो भावना व्यक्त करपाक मेळटालें कितें शब्दांत सांगपाक शकना तें हांव चित्रांतल्यान व्यक्त करतालो मागीर म्हजी चित्रां पळोवोन म्हाका घरच्यांनी आनी शिक्षकां कडून मेळिल्लें कौतूक आनी प्रोत्साहन मेळटगीर हांव आनीकय उमेदीन चित्रां काडपाक लागलो कालांतरान म्हाका जाणवलें की चित्रकला म्हाका खूब सुशेग दिता म्हजो आवडतो कलाकार असो कोण ना पूण म्हाका म्हजो इश्ट सचीन म्हणून एक मित्र तो लायव पोर्ट्रेट काडटा तो खूब आवडटा शेवटी सांगता की चित्रकला एक फक्त छंद न्हय बट तो म्हज्या जिवनांत म्हाका आनंद दिता शांतता दिता आनी कितें म्हाका व्यक्त करपाक एक प्रेरणा दिता